मां भारत देश में रहंदो आहियां हितां जो भोजन इलाही सुठो आहे हिते इलाही तरह जो भोजन मिलंदो आहे जीअं त सिंधीयुनि लाइ कढ़ी चांवर गुजरातियुनि लाइ दाल चांवर मराठियुनि लाइ पऊआ पंजाबियुनि लाइ परोठा ई सभु भोजन भारत में मिली रहंदो आहे मूंखे हितां जो कढ़ी चांवर पटाटो फुल्को साई भाॼी चांवर सिंधी पकोड़ा दाल पकवान सयूं बिह मालपुड़ो सीरो गोगिरूं कचालू इहे सभु सिंधी आइटमूं खाइणु इलाही वणंदियूं आहिनि हितां जी लोकप्रिय मसाल्हा जीअं त गाढ़ा मिर्च हेडु धाणा कोथिमीर पुदीनो गर्म मसाल्हो हे सभु मसाल्हा असांजी रोज़ जी रोटीअ में पवंदा आहिनि ऐं सवादु ॾींदा आहिनि इहे मसाल्हा खाली भारत जहिड़े शहर में ई मिली सघंदा आहिनि ऐं इलाही जाति जा भोजन बि हिते ई मिलंदा आहिनि